ہماری تحریر کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ ہماری رائٹنگ درست ہو جائے اور جیسے بھی جو کچھ بھی ہم لکھیں وہ بالکل صحیح ہو ہم مجھ پر پورا صحیح سالم اُترتا ہو اور لوگوں کو بھی اِس تحریر سے کچھ فائدہ حاصل ہو کبھی کبھی ہم مقالہ لکھتے ہیں جس سے ہم چاہتے ہیں کہ لوگ میرے مقالے کو پڑھیں اور اُس مقالے سے لوگ بھی فائدہ اُٹھائیں کہ اُس میں کیا لکھا ہے کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور کیا ہے اور اِس کبھی کبھی کوئی اچھی سی قصّے اور کہانی وغیرہ بھی لکھتے ہیں تا کہ لوگوں کو اُس سے کچھ فائدہ حاصل ہو اور لوگوں کچھ کچھ اُس سے سیکھیں کچھ سمجھیں اور مجھے اپنی تحریر کیسی دکھی یہ مقصد حاصل ہے کہ ہم اپنی تحریر کے ذریعہ لوگوں تک اپنی بات پہنچائیں اپنے خیالات کو اپنے جذبات کو اپنے احساسات کو لوگوں تک پہنچا سکیں اِسی لیے زیادہ سے زیادہ ہم تحریر پر توجہ دیتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ تحریر لکھتے ہیں تحریر لکھنے کا ہمیں بہت شوق ہے